السلام علیکم ہم کو رجسٹریسن سرٹیفکیٹ بنوانا ہے کیا کیا پیپر چاہیے

جی ہاں میٹرک کیے ہیں سر

جی نہ سر ابھی بنانا پڑے گا

جی جی اچھا جی سر

اچھا اچھا اچھا جی سر

ساٹھ پار کر رہا ہے پلس ہے

ٹو پلر ہے

کتنا خرچہ پڑے گا سر ٹھیک ہے تو فور ویلر بھی بن جائے گا نا

ٹھیک ہے شکریہ